थांनाय बोसोरनि नैजिबा आगस्ट

जोङो बे सानखौ उदांस्रि सान हिसाबै भारताव फालिनाय जायो बे उदांस्रि सानाव मोनसे आंहा गोसोखां गोसखांथाव मोनसे सम जाथाय जादोंमोन मानि बे जाथायानो जाहैबाय बेवहाय आङो स्पर्टसआव बादायलायदोंमोन फुटबल स्पर्ट्सआव बेनिफ्राय बे फुटबलखौ हस्ट खालामदोंमोन क'क्राझार साइनिफ्राय दा बे क'क्राझार साइनिफ्राय हस्ट खालामनायाव जोङो गेलेयै ट्रफिखौ गेलेनानै फाइनाल स्टेजसिम सहैदोंमोन फाइनाल स्टेजसिम सौहैनायाव जोङो गेलेनानै देरहा देरहासाद जानो हादोंमोन सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन दा बे सेथि बान्थाखौ मोननायाव साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'नाय जादों दा आं सेथि साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख' जादों दा बेवहाय आंहा बहुद गोसोआव रंजाखांथाव गोगाथाव मोनदोंमोन

फुटबलखौ लानानैनो जोङो गामियाव उन्दै इयुन जेनेरेसन बे गथ'खौबो जों फोरोंदों फोरोंदोंमोन आरो जोंखौ बहुद सेनियर मानसिफ्रा जोंखौ मानबावदोंमोन बे जाथायखौ आङो साबसिन जाथाय होननानै गोसोआव थाथाव जाथाय होननानै आं गोसोआव मानिनानै लादोंमोन